सोरमोन

हागोन हागोन हागोन हागोन मा होन्दों मा होन्दों जोंनाथ' सानसे बेरायब्ला थावजोंसो खोथा जाहैबाय थावा बेसेबां थाङो बेखौ नोंसो होनांगोन हटेलाथ' मेरला दङ मैदेर दङ गान्दा दङ आरो नों जेखौखि नाया दंला बायजोबो बेखौथ' नोंसिनि टाइमआसो बेसेबांआव ओंखारगोन नोंसोर रेडि जाब्लानो जाबाय दे दे दे दे